हमारे यहाँ जैसे मार्केट में एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी हो वहाँ पे लाइब्रेरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाला माहौल है मतलब जैसे वहाँ लाइब्रेरी मार्केट में इसलिए क्योंकि वहीँ पास में एक युनिवर्ष्टी है तो युनिवर्ष्टी में बहुत सारे जगह के बच्चे पढ़ते हैं तब कई कई देश से कई कई जगह से राज्य से हर जगह के लोग वहाँ आके पढ़ा अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं इसलिए वहाँ पर पास में एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें लोग जाते हैं अब किसी भी चीज़ का मतलब या तो शांति के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का माहौल है मतलब वहाँ पढ़ाई का माहौल रहता है वहाँ पे जाते हैं लोग अपनी बुके लेके और पढ़ते हैं वहाँ पे सिफ्ट वाइज सिफ्ट चलती हैं लाइब्रेरियन कभी कभी कोई भोर में जाता है कोई रात में जाता है कोई सुबह में जाता है जिसका मन जब रहता है जब वह अपने टाइमिंग के अनुसार जब उनको पढ़ना होता है लाइब्रेरी जाके तो वो लोग वहाँ पे जाके अपना जो है प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाया जाता है और वहाँ पे एक पढ़ाई का माहौल रहता है कि क्योंकि वहाँ पर जब सारे बच्चे पढ़ते है तो उन लोग को देखके भी हमें भी पढ़ने का मन करता है कि हाँ चलो हम भी पढ़ते हैं इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब हमें पसंद है क्योंकि वहाँ पे शोर नहीं होता है इसलिए